कोंकणी आमची गोंयकारांची भास खरें म्हणल्यार ह्या भाशेकून सोबीत आनी खंयची दुसरी भाशा आसा अशें म्हाका पटच ना खूब आपुलकाय दिसता कोंकणी उलयतना कोंकणींतल्यान व्यक्त जातना पूण तरी आसतना म्हाका मनाक खंय तरी खंत दिसता की आजुनीय आमच्या कोंकणी भाशेक भारत पातळीचेर तो वाव मेळना आनी तेका लागून आमकां खुबश्यो अडचणी समोर जावच्यो पडटा चडश्यो अडचणी आमकां फुडल्यान फेस करच्यो पडटा